आं जे अगर कल्ले मिकी कोई सफर करने दा मौका मिलेआ ते में हिमाचल प्रदेश जाना चाह्न्नीं आं कैंह् ओह्दे उद्दर बड़े माता दे स्थान ऐ ते बड़ी चीजें दिक्खने आह्ली बड़ी किश ऐ उत्थै दिक्खने आह्ला माता दा स्थान इसलेई ताकि कोई बी सफर करना होऐ अस्स अस्स हिंदुएं च एह् हुंदा कि भाई माता गी माता गी अपनी मां समान दर्जा दिंदे अस माड़ी माता जेह्ड़ी उ'नेंगी बड़ा मन्नदे ते हून जाइयै उत्थै पैह्लें दर्शन करने फिर उत्थै जाइयै मत्था टेकना आं भाई साढ़ा सफर स्हेई ओ आं मैं हिमाचल प्रदेश जाना चाह्न्नी आं